भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं तथा राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेक योजनाएँ चलाए जा रही हैं जैसे राशन फ़्री दिया जा रहा है गरीब आवास कल्याण योजना है जन धन योजना है किसान सम्मान निधि है और हर घर नल योजना है तथा बृद्धा पेंशन है विधवा पेंशन है वरिष्ठ नागरिकों का ट्रांसपोर्ट में किराया फ़्री है ऐसे अनेक योजनाएँ राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं हालाँकि हम किसी भी योजना से अभी लाभान्वित नहीं सिर्फ़ एक राशन जो मिलता है बाकि हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला हर घर नल योजना भी आई है तो वह भी अभी चालू नहीं हुआ है हम लोग घर और हमारे घर कनेक्शन वह भी नहीं आया है पंडित दीन दयाल बिजली योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना है शौचालय का योजना है यह सारी योजनाएँ सरकार द्वारा चली जा रहे चलाई जा रही हैं जो कि जनहित में है और काफ़ी लाभकारी योजनाएँ हैं काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं

हम उस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं यह तो सरकार तय करेगी या जो निर्धारित करता है हालाँकि हमें बहुत उसकी आवश्यकता नहीं हम एक कर्मठ युवा हैं काम करते हैं प्राइवेट नौकरी अपनी योजनाओं अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो हम बहुत सरकार से उम्मीद नहीं लगा रहते हैं कि सरकार लेकिन जो योजनाएँ हैं जनहित के लिए हों जो उसके पात्र हों उनको ज़रूर मिले और ऐसी अनेक योजनाएँ चलाई जाती हैं जो लोगों को मिल भी रहा है पा भी रहे हैं और काफ़ी खुशहाली जी भरा जीवन जी रहे हैं चाहे बहुत से हम देखें बस्ती में गए तो आवास मिला हो जिनके झोपड़ी भी रखने का हैसियत नहीं था झोपड़ी में वह रात दिन बारिश बिताते थे आज उनके पक्के मकान हैं काफ़ी खुश हैं सरकार की इस योजना से जो गरीब किसान है जिनको सम्मान निधि मिल रहा है दो हज़ार रुपये वह भी काफ़ी लाभान्वित है और राशन का जो योजना है उससे पाकर के भी सभी लोग आद लाभान्वित हैं ऐसे अनेक योजनाएँ हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं